हमरा एहिलेल हँसी लागि गेल कि ओहिमे मोटू पतलू रहै मोटू पतलू गेल रहै तऽ ओ कहलक कि हमरा तऽ कि हमरा तऽ ओ एकदम अथि खतरनाक जगहपर फँसि गेल रहै तऽ पतलूके कहलक कि कि पतलू किछु सोचो मुझे याद दिमाग का बत्ती नही जल रहा है कुछ तो सोचो किछो सोचय तऽ ओ फेर कहलक कि नहि हमरा तऽ नहि पता अइ फेर नहि पता अइ तऽ ओ कहलक कि नहि पता छौ तऽ हमरा बिना समोसा खयने हमरा दिमागके बत्तिए नहि जलतौ तऽ ओ समोसा दिमागके बत्ती जलबयके लेल समोसा देलक लाबि कऽ फेर ओ एक कीचड़मे फँसि गेल कीचड़मे फँसलाके बादमे फेर ओ कहैत छै कि पतलू किछो तऽ सोचै जे हमरा दिमागके बत्तिए नहि जलैत छौ कीचड़मे कीचड़मे फँसि गेलै फिर कीचड़मे फँसलाके बादमे बादमे फिर ओकरा जाय पड़लै दोकानपर दोकानपर मक्खी बैठल रहै समोसापर तऽ ओ कहलकै ये तो गन्ध आ रहा है तऽ फेर फेर आगे जा कऽ एक पतलू मोटूके पतलू मोटूके बड़ी समस्या आबि गेलै समस्या अयलाके बादमे फेर ओ कहलकै कि नहि नहि एना नहि समस्याके समाधान हेतौ जब तक हमरा दिमागके बत्ती नहि जलतौ तऽ दिमागके बत्ती जलबयके लेल तऽ ओ समोसा लाबि कऽ देलक तऽ ओ खेलक एहिके बाद फेर कीचड़सँ उबार भेल उबारलाके बादमे फेर एक जगहपर ओ आबि गेल तखन एक बच्चा नहि छिल अथि की कहैत छै ओकरा मिथिलामे कहल जाइत छै केलाके खोइआ छिलका ओ फेँक देलकै एक जगहपर फेर पतलू गिर पड़ल ओहीठान हमरासभके बहुत हँसी लागि गेल रहए